हम्म हलो आंटी मूंखे तव्हां जो नंबर जेको आहे उहो मुंहिंजे साहेड़ीअ ॾिनो आहे तव्हां रोटी कंदा आहियो त मूंखे वीहनि माण्हुनि जी रोटी खपे मुंहिंजे पुट जी बर्थ डे आहे त उनखे हुनजे बड्डे लाइ मूंखे वीहनि माण्हुनि जी रोटी कराइणी हुई त मूंखे दाल रोटीअ में दाल चांवर ऐं हिकु सुकल भाॼी हिक पनीर जी भाॼी हिनखां अलावा ॼमूं यां पापड़ सलाद ऐं रायते जो बूंदीअ जो रायतो इहे कराइणा हुआ हिन थालीअ जो अघु घणो वेंदो इहो मूंखे पुछिणो हुयो त